पयलीं भारत देशाचेर इंग्रजांचें राज्य आशिल्लें इंग्रजांनी आमच्या देशाचेर सुमार देडशें वर्सां राज्य केलें पंदरा ऑगस्ट एकुणशे सत्तेचाळीस ह्या दिसा आमचो भारत देश ब्रिटीश सत्तेंतल्यान मुक्त जालो ज्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो तो दीस म्हणजे पंदरा ऑगस्ट हो दीस म्हजे खातीर खूब अभिमानाचो हो आमचो भारत देश स्वतंत्र जावपा खातीर ज्या ज्या स्वातंत्र्य विरांनी वांटो घेतलो तांचो म्हाका अभिमान आसाच तातूंतल्या तातूंक असामान्य असो नेतो म्हणल्यार वि दा सावरकर म्हणजेच विनायक दामोदर सावरकर तशेंच आमचें ल्हान शाळेंतले भुरगे म्हणल्यार शिरीश कुमार आनी बाबू गेनू